ना हमनाया जाहैबाय मोनसे आदब जाय आदबा नाखि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिगासिनो दङमोन दा गोदो गोदायहाय नाखौथ' बिलो फुख्रि जाम्फै बा दैमानिफ्राय नाखौ हमनाय जायोमोन आरो ना हमनो थाखाय बायदि रोखोमनि आयजें आला दङ जेरै हिनजावफ्रा जेखायजों गुरो बा

मा होयो सेन सायो बा हौवाफ्रा खेवालिजों सारो सारो बा गिदिर गिदिर बिलोफ्राव नाखौ हमनोबा जेरै दुलि जे बाहायो दा नाखौ हमनो थाखाय गोबां रोखोमनि आयजें आयलाफोर गोदोनिफ्रायनो बाहायबोगासिनो दं आथिखाल मुगायाव जोङो दा नाथाय नुनो मोनबाय दैफोरनि अनजिमाया खमायलांबाय बिलोनि अनजिमाया खम जालांबाय दैमाफोराव बिलोफ्राव अबेबा दंग'फ्राव दैया खम जालांबाय जाहोनाव नानि अनजिमाखौबो खम जाबाय दा बियो मिथिंगा हिसाबैबो जानाय मोनसे जाहोन जाहैबाय ना खम जालांनाय ना खम जालांनाया ओमफ्राय जोंनाव दा गासिबो जायगायाव सुबुं सानखोआबो बांबोगासिनो दं दा सुबुं सानखोआ बांनाय हिसाबै बिलोमा सेरफोराव बबेबा दैमा सेरफोराव न' लुबाय बा बबेबा गेदेर गुवार दै थानाय ओनसोलफोराव फेक्टरि बानायबाय इनदास्ट्रि बानायबाय जाहोनाव फुख्रिनि अनजिमा अबेबा बिलोनि अनजिमाया खम जालांबाय दा बेयो जोंनि थाखाय मोजां लख्ख'न निस्स'य नङा मानो होनोबा ना हमनानै जोंनि समाजनि रांखान्थिआ जोबोद जौगानो हायो ना हमनाया मोनसे प्रफेस'न मोनसे आदब बे ना हमनाय प्रफेस'नजों नखर मोनसेआ थांनो हायो गामि मोनसेया थांनो हायो बा ओनसोलनि जायगानि रायजोनि रांखान्थिया जौगानो हायो बे रांखान्थि भाबै जोबोदैनो मुलाम्फा गोनां मोनसे आदब दा बे आदबफोरखौ सरकारा नोजोर होयोब्ला अथाद ना हमनायखौ बोरैहाय बांहोनो हायो बेखौ सरकारा जुदि नोजोर होयोबा इयुन हालागै हयथ' दिनै ना हमनाय आदबा जोबोरैनो जौगालाङो ना हमनाय आदबखौ ना हमनाय खामानिखौ मोजाङै मोजां सोलिलांहोबासो जोंनि रायजोनि गामिनि बा सुबंफोरनि रांखान्थिआ जौगागोन आरो बे बिथिङाव निस्स'य सरकारनिफ्राय जोबोरैनो सहाय सह'जुगिथाफोरखौ नांगोन सरकारनि सहाय सह'जुगिथा नङाबा जोङो हयथ' बे ना हमनाय खामानिखौ इयुनहालागै हयथ' जोङो थाहैनाय नङा मानो होनोबा दा जोंनि गेजेराव ना हमनायनि खुनु मोनसे टाइम गैया दा सरकारनि बिथिंनिफ्राय मोनसे आयेन दङ जे नाखौ बिदै थानाय समाव हमनो मोना दा सरकारा बेफोरबायदि आयेनखौ गोख्रों खालामनांगोन नङाबा जोंनाव नानि अनजिमाया खमायलांगोन आमफ्राय ना हमनाय खामानिखौ अराय सम सोलिलांहोनो थाखाय जोंनाव मोनसे गाज्रि बा आदब दङ बे आदबा जाहैबाय जे दैखौनो थेथेनानै बबेबा दंग'खौनो थेनानै सारनानै जथ्थ' ना दङ फिसा फिसौ बिदै गोनां ना जथ्थ' दङ फिसा फिसौ नाखौ हमनानै सोरबाबा जायो सोरबाबा फानो दा मोनसे समखौ नायनानै सरकारा जुदि बेखौ एसे नोजोर होयोबा निस्स'य जोंनि ना हमनाय खामानिया इयुनावबो सोलिबाय थागोन दा बे ना हमनाय खामानिखौ अराय सम सोलिलांहोनोबा आरो जोंनि रांखान्थिखौबो जौगाहोनांगौबा निस्स'य सरकारा हेफाजाब होथारनांगोन दा सरकारा माबादि हेफाजाब होनो माबादि होनांगोन दा निस्स'य सरकारा फुख्रिखौ जावनांगोन गामियाव बबेबा राजुवा भाबै फुख्रि हक नखरफ्राव नखर बिगोमानि फुख्रि हक ओनसोल ओनसोल फुख्रि जावनाय खामानिखौ सरकारा लानांगोन सरकारनि खरसजों आमफ्राय बे फुख्रिफोराव दै जगायनाय बे फुख्रिफोरखौ गोगोयै लाखिनो माखासे मुलि बा साइनटिफिक भाबै ना मा होनो बिदै जगायहोग्रा ना बिमाफोरखौ जगायनाय मोजां जाथनि मोजां कुवालिटिनि नाफोरखौ फिसिनाय आमफ्राय बेफोरनिबो जाहाथे नाखौ फाननो थाखाय मोजां जाहाथे मारकेट मोनो हयथ' नाखौ फाननो जायगानि मारकेटआ जायगानि बाजारआ ज'थेस्थ' जानो जानाय नङाबो जानो हागौ ओनसोलफोराव जायगाफोराव प्रदाक्स'न जानाय नाखौ हयथ' गुबुन ओनसोलफोराव लांनायनिबो बेब'स्था सरकारानो खालामनांगोन बा सरकारानो बे बाजारखौ बानायना होनांगोन जाहाथे जोंनि बे ना हमानाय खामानिआ सोलिबाय थायो आरो जोंनि रांखान्थियारि जौगानायाबो जाबाय थायो ना हमनाय खामानिआ जुदि सोलिबाय थायो होमबा ओनसोलफोराव थानाय माखासे बेकार मानसिफोर बिसोरो हयथ' गोबाङैनो एकजट जानो हागोन गोबाङैनो खामानि मावनो हागोन आरो सरकारि साक'रि मावनो बैसो नांगौ बैसोनि खोथा दं सरकारि साक'रि मावनो लेखा रोंनायनि खोथा दं डिग्रिनि खोथा दं दा बे ना हमनाय कालसाराव ना फिसिनाय कालसाराव बैसोनि खोथा गैला हिनजावनि हौवानि खोथा गैला जेनदारनि खोथा गैला आमफ्राय आमफ्राय रिटायारमेन्टबो गैला हिनजावानो जा हौवायानो जा जिखि बैसोयानो जायामानो बेखौ बियो गावनि जिउ जोबजासिम सलिलांहोबाय थानो हागोन

बे बे खामानिखौ जोङो जोंनि सुबुंफोरनि गेजेराव मा खालामनांगोन एसे सरकारानो माखासे रिसरस पारस'नफोर लानानै एवारनेस लाबोनांगोन गामि गामि ओनसोल ओनसोल थांनानै गामिनि मानसिफोरखौ एवारनेस खालामनांगोन ओरैबादि एवारनेस खालामनांगोन जाहाथे साफ्रोमबो मानसिआ ना हमनाय खामानिखौ मोजां मोनो मोनखागोन आरो सावस्रिनि थाखायबो बेयो जोबोद गोनांथार जामुं जाहैदों जोङो बेदरफोरखौ सानफ्रोमबो जानो हाया खिन्थु नाखौ जोङो सानफ्रोमबो जायोबा सानफ्रोमबो जायोबाबो जोंनि सावस्रिआव जेबो खहा खालामा मुलाम्फानि अनगायै दा सावस्रिनि बिथिंनिफ्रायबो नाया जोंनि थाखाय नाया गोनांथार मोनसे आदार आदार माने बेहाय मा थायो प्रटिन थायो फेटसबो थायो भिटामिनबो थायो जोंनो सोलेराव नांगौ मुवा आदारनि माखासे आदारनि बिदान्थिफोरखौ जोङो नानाव मोनो गतिके आदारनि थाखायबो जोंनि गोनांथार मोनसे आदार नाया आरो जोंनि रांखान्थिनि थाखायबो इकन'मिक साइदनिफ्रायबो नाया जोंनि थाखाय ना हमनाया जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथार आदब दा फारफ्रोमबो बिथिङाव नायोबा ना हमनाय खामानिखौ जोङो सोहोर जा गामि जा जेरावखि जाया जाहोथारनांगौ होमबासो जोंनो सावस्रियाबो मोजां जागोन इकन'मिक आबो मोजां जागोन आरो बेकारनि जेंना बेबो गैया जागोन गतिके सरकारा ना हमनाय खामानिनि थाखाय गावनि मावनांगौ बिथिंनिफ्राय गासिखौबो मावनाया गाहाम गाहायै फुख्रि जावनाय सरकारा मावनांगोन ना फावना जगायनाय सरकारानो मावनांगोन आमफ्राय नानि एक्सपारट फुख्रिनि एक्सपारट बे एक्सपारट एक्सपारट मानसिफोरखौ गामि गामि थांनानै नाखौ बोरै आबाद खालामनांगौ माबादि नाखौ फिसियोबा जोङो साबसिनै प्रदाक्स'न खालामनो हायो मारकेट मोननो हायो बेफोरबादिखौ नोजोर होनांगोन आरो बेबादिनो जोङो खालामलाङोबा निस्स'य ना हमनाय कालसारआ जोंनि गेजेराव थाबाय थागोन इकन'मिकआ जोंना मोजां जागोन बेकार समयसाया अरायथानि थाखाय जोबगोन एसेनोसै